नखेत्रांचो आनी विश्वाचो अभ्यास केल्यार आमी खूब कितें शिकूं शकता म्हणजे एस्ट्रॉनोमी आनी मागीर खंयच्या ग्रहार ना खंच्या हितून उदक आसा खंयच्या हितून लायफ आसा खंय जिवीत आसा मागीर थंयसरलो एटमॉस्पियर कसो आसा हें सगळें आमी नखेत्रांचो अभ्यास केल्यार शिकूं शकता